السّلام علیکم کیا میری بات اولا کسٹمر سروس سے بات ہو رہی ہے جی ہاں میں حبیب الرحمان بول رہا ہوں ایک ہفتہ پہلے میں آپ کی کار بک کر کے دہلی گیا تھا اور میں آپ کا ریگولر کسٹمر ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا اور وہ کار کریٹا تھا جو کہ کنڈیشن بھی اچھا تھا اور اُس کا جو ڈرائیور تھا وہ بھی اچھے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ کار اچھا رہا اور ہمارے جو سفر بھی سُہانا رہا تو میں چاہتا ہوں کہ اِسی کار سے دوبارہ دہلی کے لیے اُس کو بک کروں تو اِس لیے آپ سے گُزارش ہے کہ آپ اُس کار کو ہمارے لیے بک کرنے کی زحمت کریں گے تاکہ میں اپنی سفل کو منگل میں بنا سکوں جزاک اللہ السّلام علیکم